पुठियनि पंद्रहंनि अरिड़हनि सालनि में फ़ोटोग्राफ़ी जे कम में ॾाढो घणो बदलाव आयो आहे उन खां पहिरें जे साल में फ़ोटोग्राफ़ी केवल कैमरा जी मदद सां थींदी हुई ऐं हाणे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में बि कैमरा अची विया आहिनि ऐं जीअं जीअं टेक्नोलॉजी वधे थी मोबाइल कैमरा वधीक सोफ़्ट थी विया आहिनि एॾा सुठा थी विया आहिनि जो वीह साल पहिरें वारो डिज़ीटल कैमरा बि ओतिरी सुठी फ़ोटो नथो कढी सघे त हिते त टेक्नोलॉजी त सभिनी जे हथ में अची वयी आहे पर जॾहिं असां फ़ोटोग्राफ़र जी ॻाल्हि कयूं त पहिरीं जेको फ़ोटोग्राफ़र हुयो उहा पंहिंजे कैमरा खे यूज़ करे फ़ोटा जॾहिं कढंदो हुयो त ॾाढो ध्यान सां कढंदो हुयो त हर को फ़ोटो जंहिं रीजन सां कढियो थो वञे उहा सम्झि में अचणु खपे पर हाणे छो त हर कंहिंजें हथ में मोबाइल फ़ोन जे अंदरि कैमरा हुजण जे कारण फ़ोटोग्राफ़ी करण जी सहूलियत थी वयी आहे त जेके फ़ोटोग्राफ़ी जी क्वालिटी आहे त जेका शइ या जंहिं सां माण्हूअ जो ज जॻहि जो फ़ोटो कढूं था उनखे माण्हू चङी तरह उन हिसाब सां केप्चर नथा करे सघनि ऐं छो त हर कंहिंजें हथ में कैमरा आहे मोबाइल फ़ोन जे अंदर त फ़ोटोग्राफ़र जी मदद जेको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हुयो उनजी मदद वठनि ई नथा त इनकरे सहुलो त थी वयो आहे फ़ोटो कढणु पर फ़ोटोग्राफ़र जी जेका पंहिंजी रोल हुयो समाज जे अंदरि उनजी जेका इज़त हुई उनखे जेतिरो कमु मिलंदो हुयो उनखे माण्हू सम्झंदा हुया उनजे कम खे यूज़ कंदा हुया हू ॾाढो घटिजी वियो आहे